हमारे देश में जल को शुद्ध करने के लिए सबसे पहले मिट्टी के पात्र का इस्तेमाल करते हैं मिट्टी के पात्र में जल रखने से पानी में शुद्धता आती है और स्वच्छता आती है दूसरा उपाय है ताम्र पात्र में जल को रखा जाता है जिससे जल पवित्र और शुद्ध हो जाता है और वह शरीर के लिए अति उपयोगी होता है तीसरी व्यवस्था है कि पानी को फिल्टर कर लें आर ओ का और फिल्टर करके उस पानी को अपने जीवन में प्रयोग में लाएं बस यही हो सकता है